गुजरात जा माण्हू ह पूरे देश में मशहूर आहिनि गुजरात जा माण्हू घुमण जा ॾाढा शौक़ीनु आहिनि उन्हनि जो खाधो बि ॾाढो अलॻि ऐं सुठो हूंदो आहे जीअं त खांडवी ढोकड़ा थेपला आलू जी भाॼी इहो इन्हनि जो मुख्यु खाधो आहे गुजरात गुजरात जे में गरबा फेम्स आहिनि ॾाढा मशहूर आहिनि गुजराती माना गरबा जेसीं ताईं किथे बि गुजराती माण्हू गरबा न कंदा आहिनि जंहिं सां हिन में को बि प्रोग्राम सफलो न थींदा आहिनि त ऐं मोदीअ जे करे त गुजरात सॼे देश में ॾाढो मशहूर थी वियो मोदीअ गुजरात खे ॾाढो अॻियां आंदो आहे इनकरे गुजरात असांजो ॾाढो सुठो शहर आहे